हँ हँ भैया प्रणाम ओ हम पूर्णिया जिला से आयल छी हँ मधेपुरा जिला अयलियै घुमै लए हूँ हँ तऽ अहाँ सबके गाँव अहाँ सबके गाँव जिलामे मतलब कि सब चीजके उपलब्ध छै

हूँ औ हूँ

हूँ

हँ हँ हूँ हँ मधेपुरा जिला जानै रहियै लेकिन नहि कहियौ गेलियै रहए तऽ अहाँ सबके क्षेत्र अयलियै घुमै लए आओर देखैके लिए अयलियै जे अहाँ सबके कि सबके मतलब व्यवस्था छै अहाँ आरके जिलामे सबके भाइ हँ मधेपुरा तऽ पहुँच गेलहुॅं हँ

अहाँ आरके की सबके सुविधा छै इहए सब घुमै ले अयलहुॅं आ देखै खातिर अयलियैया अहूँ सब जा सकै छियै हमरा आरके क्षेत्र घुमैके लिए देखैके लिए हूँ हूँ हूँ

सगरे हँ ई सबके सुविधा हमरा सबके बहुत बढ़िऑं भए गेल यऽ हमरा आरके ओने हँ

हूँ हूँ कोन कोन आ मन्दिर कोन कोन मन्दिर छै अहाँ सबके एने शिव मन्दिर शिव मन्दिर हूँ